حیدرآباد دکن میں اُردو زبان نے ثقافتی اور تحفظ کا ایک اہم کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے بیرون ممالک کے لوگ جو حیدرآباد دکن میں قائم ہو چُکے ہیں اُنہیں بھائی چارگی سے بات کرنے کے لیے اُردو زبان بہت ہی مدد کرتی ہے اور اُردو زبان نے حیدرآباد میں ایک بھائی چارگی کا ماحول بنایا ہُوا ہے جس سے تجارتی اور تمام اضلاع کے لوگ اچھی آداب سے بات کر سکتے ہیں اور آپس میں محبت خلوص سے بات کر سکتے ہیں